बिहारमे तऽ शिक्षा व्यवस्था उच्च अइ कोटिके अछि आ लैङ्गिक असमानता

मुदा स्त्री शिक्षापर तऽ आब जोर देल जा रहल छै मुख्यमन्त्री कन्या उत्थान योजना जे अछि वा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम जे अछि जे बिहारक शिक्षामे अभूतपूर्व परिवर्तन अनलक जे कोनो छात्रा स्नातक पास करतथि हुनका सरकार दिशसँ पचास हजार रूपैआ भेट जेतनि ई एकटा बड़ पैघ बात छै जे ग्रैजुएट होइत देरी हुनका पचास हजार रूपैआ खातामे आबि जाइत छनि आ ओ उच्च शिक्षा एहूसँ आगू बढ़बाक लेल ओहिसँ बहुत बेसी प्रेरित भऽ जाइत छथि ई चीज भारतमे सभठाम नहि लागू अछि मुदा बिहारक लेल खास कऽ के हमरा लोकनिके देखैत छी जे एहमर कन्या उत्थान योजना बहुत नीक काज कऽ रहल अछि आ एहि नामपर इहो देखैत छी कि रिजल्ट जे भऽ रहल छै ओ मैट्रिकके हुए कि इंटरमिडियटके हुए कि ऑनर्सके हुए छात्रा निश्चित रूपसँ छात्रक अपेक्षा उच्च कोटिके रहैत छथि हुनकर रिजल्टक जे प्रतिशत छनि से बहुत बेसी नीक रहैत छनि अपेक्षाकृत पुरुषक ई बहुत उत्साहवर्धक काज हमरा लोकनि देख रहल छी